कतऽ यौ हँ आँय हम तसमा तरफ छियै नहि जजुआरमे नहि पढ़ल छी हम पढ़ल छीऽ हम कल कहलकैया गया जिलामे गया जिलामे छी जी जी गया जिलामे हँ सतमे पास छी मिडिल इसकुलसे आओर रहली ठीके ऐसन बात नहि छै कि नहि हँ डिगरी लऽ लेलियै सतमा क्लासके हँ

ओ ओ आ अनि अथी म मैट्रि अथी हाइ इसकुल र रहे सतमा आ हँ हाइ इसकुल मिडिल अइ मिडिल इसकुल हँ हँ ओ शिक्षकके नाम छै रामपुकार साउ हुनकर रहनि नथनी सि सिंह

हुनकर रहनि महेश ठाकुर

ई पड़ैत छै सीतामढ़ी अथीऽ केकरा लग डोभीके पास हँ डोभीके पास

हँ हँ हाँ हाँ छै हँ हँ हब भेटैत छै

हँ हँ हँ अँह बहुत बढ़िआँ योग छै बहुत बढ़िआँ योग छै हँ हँ आ हँ हँ पित्त परके समयमे हँ हँ हँ से बहुत अच्छा छै हँ हँ बहूत अच्छा से गयाके जानकारी अइ हमरा हँ बहूत अच्छा हँ अ गयामे फल्गू ने फा फल्गू नदी छै नहि रहैत छै बालू कोरि कऽ पानि निकालऽके पड़ैत छै ओहि ओहिमे होइत छै ओहि जगह संस्कार भी होइत छै श्राद्ध भी होइत छै बुध भगवानके फो मन्दिर छै हँ

हँ तऽ श्राद्ध देलकै मगर ओ हँ तऽ हँ हँ सुखले रहतौ तऽ ओएह ओ सुखले रहैत छै बात सही छै हँ सत आओर

ए हँ बात सही छै हँ तऽ बालू बालूके पिण्ड बनाके देल गेल छै बालूके पिण्ड बनाके देल गेल छै नहि देल गेल छै से बात छैनहि देल गेल छै जी

ठीक ठीक छै कैला माने बढ़िआँ आवाज नहि जनलैया कि आइ आवाज छै नहि कटने कहाँ छियै हम नहि कटलियैया नहि कटलियैया एगो अपने अहाँ जे बम्प